यारहीं मए उणिवीह सौ उणियानवे सत्रहं मार्च उणिवीह सौ नवे अठ जनवरी ॿ हज़ार हिकु यारहीं नवंबर ॿ हज़ार वीह ॿावीह फेबररी ॿ हज़ार टेवीह